السلام علیکم ہاں آپ چشمہ کے دکان سے بات کر رہے ہیں ہاں ہاں ہم کو ایک چشمہ لینا ہے ہاں جو ہے نزدیکی پاور کا چشمہ چاہیے ہم کو ہاں آپ کے دکان میں ملے گا اہاں تو کتنا قیمت لگے گا نزدیکی پاور کا چشمہ چاہیے جی اچھا فریم کا چاہیے ہاں اچھا فریم ہونا چاہیے ہاں تھوڑا دیکھنے میں صحیح لگے اسٹینڈرڈ کا ہاں ہوں ہاں جو کیمت لگے گا ہم دیں گے اس کے لیے دقت نے ہے چشمہ صحیح ہونا چاہیے فریم صحیح

او پوائنٹ کا ہم بتا دیتے ہیں ہوں نزدیکی چاہیے ہم کو ہاں ہاں دوری ٹھیک ہے نزدیکی چاہیے ہم کو نزدیکی میں دقت ہے ہاں ہاں اوہ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو پیسہ لگے گا ہم دے دیں گے جتنا لگے گا جی جی جی ڈاکٹر کو دکھائے ہیں دکھایا ہوا ہے جی جی ہوں جی ہاں ہم ہم آئیں گے آ کے چشمہ لیں گے اور پاور بھی جو ہے ہم بتا دیں گے آپ کو ہاں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی دقت والی بات نے ہے ہاں چشمہ ہم کو صحیح چاہیے ہاں ہاں اچھے قسم کا فریم چاہیے ہوں ٹھیک ہے شکریہ